योग करण में मूंखे कंहिं शइ आकर्षित वधीक कयो आहे त मूंखे सभिनीनि खां वधीक योग करण में सूर्य नमश्कार सुठो लॻंदो आहे कपाल भाती सुठी लॻंदी आहे ऐं जेके बि ॿिया बि प्राणायाम वग़ैरह असां कंदा आहियूं त हुननि में सभिनीनि में प्राणायाम करण में हिननि में पंहिंजा फ़ाइदा था ख़बर ई आहिनि सभिनीनि खे ऐं तंहिंखां पोइ वरी जेको पाण कयूं था शरीरु केतिरो लचिलो पन थी थो वञे सॼी बॉडी असांजी एक्टिव रहे थी चोवीह कलाक पूरी असांजी बॉडीअ खे जेको आए मिली वेंदी आहे पूरी रिलैक्स बॉडी थी वेंदी आहे चोवीह कलाक आराम सां असां सुठी तरह सां कमु करे सघंदा आहियूं झुकी वेंदा आहियूं कुझु करे न अॼु असांजी हेॾी वॾी उमिरि थियण खां पोइ बि असां मलासन में वेही करे ऐं वॉक करे सघंदा आहियूं मलासन में बि ऐं जेको बि केरु चवंदो आहे झूकी करे कमु करिणो आहे कुझ बि करिणो आहे न त माण्हू झुकी करे कम न करे सघंदा आहिनि असां झुकी करे सभु कम करे वठंदा आहियूं ऐं हली तकिड़ो वेंदा आहियूं डुकी बि सघंदा आहियूं योग करण सां एतिरी हिम्मत अची ती वञी ऐं मांसिक शांती मिले थी योग सां ॾाढा ॾाढा फ़ाइदा आहिनि योग करण सां ऐं कई तरहनि जूं बीमारियूं ही हू कुछ बि कोन तो थे माण्हूअ खे ऐं मूंखे त सभिनीनि खां वॾी ॻाल्हि सुठी लॻंदी आहे सूर्य नमस्कार कंदा ईंदा आहियूं उन में पूरी बॉडी एक्टिव रहंदी आहे ऐं असांजे सिहत जे लाइ तमामु सुठो लॻंदो आहे ऐं सभु सही थींदो आहे असांखे बसि इहो ई सुठो लॻंदो आहे सूर्य नमस्कार ठीकु आहे ऐं ॿिया बि कई एक्सरसाइज़ियूं आहिनि जेके ॾाढियूं सुठियूं लॻंदियूं आहिनि